औ आं फैसा गारफेरबाय बे आंनि गेलेनायाव हाय आं जेनोबा आं माेनसे केराम आरो भलिबल बेफोरबादि गेलेनायाव हाय आं फैसा गारफेरबाय आरो बे गेमखौ गेलेनायाव आं आंनि खरस आंनि फकेट खर'स आं जों गारनानै जों गेलेनाय जायो आरो माब्लाबा समाव जों गारि भारा जेनोबा भलिबल बल जोनाय समाव गारि भारा आरो बेफोरबादि लानानै थांनायाव जों फैसा गारनाय जायो आरो बे गेमावहाय जों मोजां जों फैसा गारनानैब्लाबो जों गेलेनाय जायो आरो जों मोजां मोनो बे गेमखौ गेलेनो आरो जों बे गेमजोंहाय जोंनि देहा आरो राफोद खालामनो हायो आरो जोंनि गेलेनाय सम आराे गासैयावबो जों जेनोबा जों मोजां मोनो आरो जों जों फैसा गारो भलिबल आरो बल जोनाय बेफोर बादियाव फैसा गारबाय आरो जों फैसा गारनाया बेनो आरो